असां पांजे घर खे आंगन या बगीचे में पक्षियुनि खे अकर्षित करण लाइ उन्हनि जे लाइ उते पाणी भरे करे रखी था सघूं पिया ऐं उननि जी खाधनि जी चीजूं जेकी उहे खाईंदा आइनि ॿाझिरी आहे चांवर फिका गाठिया आहिनि इहे रखी करे उन्हनि जे पंहिंजे घर जे आंगण में अचण लाइ आकर्षित करे था सघूं पिया